पात्रनि जे बारे में उन्हनि जा नाला चरित्र लिखण में थोरो वीचार करिणो पवंदो आहे मां क्रिएटिव ब्लॉक जे बारे में कोन्ह ॼाणिंदी आहियां